हैलो कौन जी मुझे नई कार सर्विस करवानी है उसकी और उसके टायर चेक करवाने है चारों और एक ऐक्स्ट्रा स्टेप्नी भी लगनी है उसमें और उसके बाद लाइट भी चेक करनी है और उसका मैन्ट्नन्स भी चेक करना है

कब आऊँ मैं आपके पास और गाड़ी मतलब कितना खर्चा आएगा वो बता दीजिए और नहीं मैं बता रहा टायर चेक करने है उसके हाँ जी वो तो सही है जो कितना लग सकता है पाँच हज़ार मतलब आप महनत के पांच हज़ार रुपए ले रहे हो आप

नहीं हो सकता सर इसमें मैं सर से बोल रहा हूँ तो क्यों सर लऐट पार्किंग करते हैं तो लऐट भी नहीं जलती ऑन भी नहीं होती हॉर्न भी नहीं हॉर्न भी नहीं होता कभी कभी टैयर भी मतलब कौन सी कंपनी के अच्छे होंगे टैयर मुझे चारों सैम लगाने है और एक्स्ट्रा

अच्छा जी ट्यूबलेस डालोगे इसमें ये एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी आपको एक स्टेपनी एक मतलब एक टायर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा देखिए इमरजेंसी में लगानी पड़ जाती है कई बार हाँ जी इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था कि सुना था कि वो अच्छा काम करते हैं हाँ तो मैं आपके पास कल आ जाऊंगा सर हाँ जी हां जी तो मैं मॉर्निंग में आ जाऊंगा आपके पास इसमें बिलोवर लग जाएंगे तो कुछ दिनो में तैयार हो जाएगी वो हाँ तो ये बोल रहा हूँ मतलब शाम तक नहीं कर सकते आप उसको धन्यवाद